प्रदर्शन खे बहितर सुठो ठाहिण लाइ मां पंहिंजे ॻाइण में सिंधी लाॾा छंद उहे ॻाईंदी आहियां ऐं हुन में पंहिंजा हाव भाव मिक्स करे पंहिंजी मन जी यादूं हुन में विझी गाने में पोइ मां अॻियां हुननि जो इस्तेमाल करे ॻाइण खे सुठो ठाहींदी आहियां